हां जी पालटिक्स आसै ते इ'यां में अच्छा सोचनी आं ते गलत बी ऐ कुत्थे कुत्थें कि कि दिक्खो हां करा दी बी केह् ऐ साडे आस्तै इन्ना खर्चा बढ़ाऊ उड़ेआ इन्ने सलंडर मैंह्गे करू ओड़े साड्डे आस्तै थोह्ड़ी लड़ा दी ऐ ओह् हां जदूं इलैक्शन लड़ने होंदे ते आई जंदे इ'यां वोट मंगन ते ओह् समें शैल शैल करदे बाद च इयो अपने रेट बढ़ाऊ ओड़ने ते बंदे कन्नै इ'यां इयां शैल जेहा मूंह् बी नी करना व्यवहार हां मेरा ऐ इक शै मतलब मेरा जेह्का मिगी पसंद ऐ ओह् ऐ रजिंदर रैना मतलब ओह् ठीक ऐ मतलब इ'यां किश ठीक लगदा ओह् ते आक्खी बी सकनी आं कि शैल ऐ नेईं बी आक्खी सकनी आं कि बही ओह् ऐ कि अपना मतलब हो ते शैल बनी जंदी राजनीति बी नेईं होऐ ते इ'यां करदे आम लोकां कन्नै जियां खोई कोई पैह्चान ई नेईं ऐ ते बस इयो ऐ